اتّر پردیش میں ٹرانسپورٹیشن کے بہت سارے طریقے ہیں جس میں گاڑیاں ہیں بسیں ہیں بیل گاڑیاں ہیں آٹو رکشا ہے ٹرینیں ہیں اِسی طرح اور دوسری چیزیں ہیں اگر آپ گاؤں کے حساب سے چلیں گے تو ولیج کے حساب سے جائیں گے تو آپ کو بیل گاڑیاں اور پیر والے رکشا زیادہ ملیں گے اور اگر شہر کے حساب سے جائیں گے یعنی شہری اِس پہ تو وہ آپ کو آٹو رکشا ملیں گے چارجنگ والے رکشا ملیں گی کہیں کہیں کار بھی مل جائیں گی اور موجودہ جو رجحانات ہیں موجودہ دور میں آج کل کے زمانے میں اولا چل رہی ہے اوبرچل رہی ہے جو انٹر نیشنل یا نیشنل کمپنی ہیں وہ اپنی گاڑیاں لگا دی ہیں اُنہوں نے سڑکوں پر لوگ موبائل کے ذریعے اُن کو بک کرتے ہیں اور اپنا حمل و نقل اور اپنا آنا جانا اُس سے موبائل کے ذریعے اُن کے رہتا ہے وہ اپنے موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ کار بُلاتے ہیں اور اُس میں بیٹھ کر اپنی منزلِ مقصود تک پہنچتے ہیں اِسی طرح کچھ بسیں ہیں اومنی بس ہیں کچھ ٹرینس ہیں اُس میں بھی کچھ اچھی ٹرینس ہیں کچھ تیز رفتار ٹرین ہیں کچھ ایکسپریس ہیں کچھ سلیپر ہیں اِس ٹائپ کی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ